बात की जाए घूमने की तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं जैसे कि ठंड के दिनों में कई लोग राजस्थान जाना पसंद करते हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में गर्मी होती है हमारे यहाँ का बताऊँ तो कई लोग गर्मी में पचमढ़ी जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ अधिक मात्रा में ठंडक होती है और काफी लोग मनाली शिमला जाना पसंद करते हैं पर मैं अधिकतर बसंत के मौसम में घूमने जाना पसंद करती हूँ क्योंकि तब तक सर्दी भी कम हो जाती है और गर्मी भी अधिक नहीं होती और मौसम भी बड़ा सुहाना होता है बड़ा प्यारा होता है इस मौसम में प्राकृतिक वातावरण हरा भरा होता है जैसे पेड़ पौधे वगैरह बहुत हरे भरे होते हैं पेड़ पत्तियाँ बहुत हरी होती हैं और वहाँ पर फ़ोटो निकालवाने में बहुत मज़ा होता है मज़ा आता है परिवार के साथ जाओ तो फिर तो बात ही कुछ और है बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स वगैरह हों तो भी बहुत मज़ा आता है सबके साथ जाने में बहुत ही अच्छा लगता है और फोटोस वगैरह क्लिक करते हैं फिर ये सोसल मीडिया वगैरह चल रहा है आज कल तो उस पर अपलोड कर देते हैं बहुत अच्छा लगता है और साथ ही यह मौसम बड़ा सुहाना सा होता है घूमने में काफी मज़ा आता है इसलिए मैं बसंत के मौसम में घूमने जाना बहुत पसंद करती हूँ और ई इस मौसम में पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है